हाँ मैंने शॉल खरीदा था वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट और गर्म भी है उससे सर्दी वर्दी कुछ नहीं लगती है बहुत बढ़िया शॉल है ओशवाल कंपनी की शॉल है मेरे पास